राजा विशयीं कितेंय उलयतलो जाल्यार खूब राजा जावन गेले तेतूंत पृथ्वीराज चव्हाण महाराणा प्रताप अकबर बिरबल चंद्रगुप्त मौर्य शिवाजी अशें खूब मोठे मोठे राजा जावन गेले पृथ्वीराज चव्हाणाचें संयुक्ता तशेंच गोविंदा राजा सोमेश्वर तशेंच महाराणा प्रतापालें वीर योध्दा भारत का वीर पुत्र द फस्ट फ्री फ्रिडम फायटर तशेंच अकबर बिरबलाच्यो हुशारी लय भारी खरी परिक्षा दोळ्यांचो खरो मालक कोण अश्यो गोश्टी जाल्यो चंद्रगुप्त मौर्याच्यो कथा चाणक्य तशेंच चंद्रगुप्त अश्यो खूब खूब कथा जाल्यो शिवाजीचे विशयी उलयतलो जाल्यार तो खुबूच हुशार आशिल्लो चपळ आशिल्लो युध्द करपाक सदांच विजयी जातालो युध्दांत आनी सदांच युध्दाक वतना आपले देवीचें स्मरण केले शिवाय केन्नाच भायर सरनाशिल्लो तशेंच तेजे आई जी जिजाबाई आनी तशेंच शाहाजी हो बापूय तेजो हेंकां पायां पडले शिवाय तो भायर सरनाशिल्लो खूब हुशार आशिल्लो तेजे जल्म जालो बारा सोरी एकोणीस दोन सोळाशें सत्तावीस महाराष्ट्रांतल्या मराठा कुटूंबा भितर जालो ल्हान ल्हान किल्ले म्हणजे ल्हानपणांत तो भुरग्यांक घेवन किल्ले करपाक शिकलो दादा कोणदेव म्हण तेजो युध्द करपाक तेजे कडल्यान तेणें शिक्षण घेतलें संस्कृताचें अगर युध्दाचें जें जें किदें जालें तें शिक्षण तेजे कडल्यान घेतलें तशेंच संत रामदेव हेजे कडल्यान कर्तव्य कितें करपाक जाय तशेंच कश्टाळूपणाचें देशाच्या भक्ती विशयी अशें सगळें शिक्षण तेजे कडल्यान घेतलें आनी मागीर तेणें सगळ्याक भरपूर युध्द करून सैन्याच्या बरोबर युध्द करून राडगड किल्ले खूब किल्ले जिंकले